सरकारी हॉसपिटलमे जाइ छिए पहिले एक रुपैआके परची कटबै छिए फेर अपन ओहिमे लाइन लागहो रौदमे लागहो चाहे किछु भी ठण्डामे लागहो रौदमे लागहो भीड़ हो बज्जर हो कोइ ओकर देखभाल करैवला नहि रहै छै अपन मोन होल डाकटर देखलक मोन होल डाकटर अपन पड़ल छै अपन गप सरक्का लड़ै रहलै ठण्डा बैठल छै अपन मरीज अपन मरि जो चाहे बचि जो ओकर कोइ देखैके अथी नहि छै गरीब आदमीके लिए ओहिमे अपन परेशान अपन गार्जिअन होइके चाहे मरीजके लैके अपन एन्ने ढोइके ओन्ने ढोइके लै जाइ ले पड़ै छै बहुत ओहिमे कठिनाइ पड़ै छै बहुत भीड़ पड़ै छै परेशान रहै छै गार्जिअनो पेशेन्टो ओहिमे कोइ जाइ छिए बाहर तऽ डाकटर कहै ले देखिऔगे देखिऔगे डाकटर साहब मरीजके तभिओ देखैवला कोइ नहि रहै छै मोन हुए छै देखै छै नहि तऽ बड़ा बड़ाके अपन जकरा लाभ पैरवी रहै छै देखै छै गरीबके कोइ देखभाल करैवला नहि रहै छै ओहिमे अपन मोन हुए छै जकरा मौत रहै छै बचैके बचै छै जकरा मौत जाइके रहै छै ओहिमे अपन कहुँ आओरका के अपन मरै छै मरै छै तऽ अपन ओहिमे गार्जिअन तबाही होइ छै कानै छै पिटै छै दुख अपन ओहि झेलै ले पड़ै छै अपन देखलक मोन होल नहि मोन होल नहि देखलक बहुत भीड़ भड़क्का लागल रहै छै कतनो रगड़ करै छै गिरै छै बजरै छै लड़ाइ झगड़ा होइ जाइ छै ओहिमे भीड़ भड़क्कामे मारिपीट होइ जाइ छै गिर बजरि जाइ छै लोकके दाँती झक्क लागि जाइ छै तकर बाद गरीब आदमी कतना ककरो रहै छै करजा पैँचा लैके पइसा प्राइवेट बगल उगलमे जे रहै छै तऽ जाइ छै तऽ ओहिमे बहुत प्राइवेटमे जे डाकटर फीस माँगलक ओ दैए ले पड़ै छै तत्कालीमे दैके तकर बाद ओहिमे पेशेन्टके भरती करलहुँ मरीजके जे अपन पइसा कहै छै अपन दै ले पड़ै छै ठीक अपना भाग नसीबसे कहै छै होतऽ ठीक छौ नहि तऽ तोर अपन मरतऽ चाहे बचतऽ तोर अथी भागसे तऽ भरती करै छौ पइसा गरीब आदमी करजा पैँचा लैके ओहिमे लगबै छै अपन हुए छै तऽ दै छिए करजा पैँचावलाके नहि तऽ गरम गाड़ी करै ले बात बोली कहै ले आबै छै पेशेन्ट बढ़िआँ रहै छै तऽ अपन करजा पैँचा कहुना कमै कोड़िके सब मिलिके दै छै नहि तऽ अपन गेल जकरा पइसा छऽ तऽ बचलऽ मरीज जकरा नहि पइसा छऽ तऽ अपन मरलऽ इएहसब हुए छै गरीब आदमीके अपन खूब भीड़ भड़क्का रहै छै प्राइवेटोमे अपन कतेक लाख पैरवी रहै छै तऽ प्राइवेटोमे गेल तऽ बाबू भइआ कहिके डाकटरके डाकटरनीके अपन भरती लेलक ढेरिक कहैके दुइ गो रुपा कहै छै चारि गो रुपा ओहिमे अपन दै ले पड़ै छै लोकके करजो पैँचा लैके हित नातासे लैके अपन जमा करै छै दवा दारू करै छै तऽ अपन बचै छै जकरा हिआके रहै छै ओहिमे एतना भीड़ भड़क्कामे खाना पिना लै जाहो हॉसपिटल तबिअत खराब होइ गेलै बढ़िओँ आदमीके हॉसपिटलमे डाकटरके ओहिमे अपन आब अपन सेहत बढ़िआँ करहो रुपा पइसा नहि छऽ तऽ अपन मरऽ छऽ तऽ अपन बचऽ ईसब हुए छै गरीब आदमीके कहूँ नहि जकरा पइसा छै अपन कमैके तऽ बाल बच्चाके बढ़िआँसे राखै छै नहि तऽ अपन नहि सुरक्षित रहै छै तऽ वइसेहि डाकटर वैद नहि ककरो कन्धे करै छै नहि ककरो टेरै छै अपन अपन सैलरीमे खाली लागल रहै छै सैलरी अपन देखलिए नहि देखलिए अपन महिना आइ रहलै भै गेलै कोइ जनता पब्लिक मरलै बचलै अपन भागसे जाइ छिए तऽ कोइ सुनबाहि नहि करै छै होतै देखै छै मोन नहि तऽ नहि देखै छै मोन ओहिपर डाकटरके मोनके बात रहै छै सरकारीमे प्राइवेटमे गेलहुँ तऽ अपन गरीब आदमी पइसा जुटै छै तऽ करै छिए इलाज नहि जुटै छै तऽ अपन बेमार हेमार पड़ल रहै छिए मरि हेरै जाइ छिए आओर कि एहिमे करतै अपन कहीँसे अपन रुपा पइसा जुटैके गरीब आदमी करै ले पड़ै छै करजा पैँचा लैके ओकरा अपन सूद मूर जोड़िके फेर ओ लै छै जहाँ रहै बेटा पोता तक कहै छै दही करजा लेने रहौ तोहर बाप भाइ माइ बाप दै ले पड़ै छै कानिके दिए खीजिके दिए दैए ले पड़ै छै गरीब आदमी जब दुख मुसीबतमे लेने छिए रुपा पइसा तकलीफमे लेने छिए तऽ ओकरा कहुना दैए ने पड़ै छै दै छी किसी तरह दै उके तब जाइ गोड़ दाढ़ी पकड़ि ओकरा दै छिए हैए ले दुखमरी वक्तमे लेने रहिए पइसा नहि पुरलै एतने गो लै गरीब आदमी डाकटर वैदमे लागि गेल एना होइ गेल ओना होइ गेल ओकरा कहि सुनिके महाजनके रुपैआ धनिक धन दै ले पड़ै छै ओहिजाँ गोड़ दाढ़ी पकड़ि ईसब होलै बिहारमे हॉसपिटलके सगठे इएहसब जहाँ जहाँ हॉसपिटल अगल बगलमे छै ओइसहि कन्धे नहि करलक जकरा अपन लाभ पैरवी छै कन्धे करलक जकरा लाभ पैरवी नहि छै ओकर कोइ यहाँ नहि छै कि तोहर सुनबाहि करैवला कि सुनिअऽ कि हइ कोन्ने मरलै कोन्ने बचलै तकरा भरती लै लै छिअऽ धड़ाकसे नहि लै छै भरती उरती डिलेवरिए होल तब डलेवरिओवला अपन गेल होतै डिलेवरी तऽ ठीक छै नहि तऽ अपन जा बैठल रहऽ कोइ अथी नहि छै कोइ दवा दारूर बढ़िआँ उढ़िआँ नहि दै छै सरकारीमे प्राइवेटमे छऽ रुपा तऽ जा नहि तऽ अपन पेशेन्ट अपन किसी तरह बुरा तरह अपन रहऽ